की हाल छठि करबै अहाँ तऽ मतलब छठि परब करबै अहाँ सएह ने नहि पता यऽ तऽ पहिले अहाँ छओ दिना अरवा कहबै नहा सोना कऽ अरवा पूजा पाठ केना होइ छै अहाँ छओ दिन अरवा अरवाइन खेबै नहा धोकऽ छओ दिनकेँ बाद ताहि के बाद एक दिन नहा सोना कऽ खरना करबै राति कऽ बुझलियै

हाँ तऽ नहि सब किछो किनी लेबै अगरबत्ती लेबै मिठाइ लेबै धान कुटबे ओकर चाउरके नैवेद्य राखबै की दन तऽ कहै छै बत्ती लेबै सुपारी लेबै पान लेबै मिठाइ लेबै सब किछु डगरामे कोनिआमे नैवेद्य राखबै अहाँ अपन दूध लेबै खीर करबै बुझलियै हँ तऽ लिअ पड़त ने साया लिअ साड़ी लिअ ब्लाउज लए लिअ आ अपन चुड़ी लए लिअ जे अपन शृंगारके यऽ से लए लिअ आ अपन भरि दिना सहि लेब बुझलियै हँ तऽ अहाँ सब कुछ पान सुपारी लए लेब अगरबत्ती लए लेब साँझमे अपन नैवेद्य देबै जएगो बर्तन यऽ तै गो नैवेद्य राखिकऽ अपन केलाके पत्ता पर राखिकऽ आ अपन पानि तानि जल तल हरा देबै बुझलियै हँ नारियल लेबै अहाँ कोनिआमे देबै ने नारियल अहाँ कोनिआमे नारियल लेबै रातिमे खरना कए लेब भरि दिन सहब भोरकऽ कोनिआ डगरा सब किछु धोयब नारियल लेब अर्तक पात लेब सजमनि लेब बैगन लेब मुरई लेब जतेक अहाँकेँ फलकेँ नाम जानै छियै ने सब फल अहाँ लेब बुझलियै मोमबत्ती लेब दिआ बना लेब धुप धुमन सब कुछ लए लेब अपन डगरा कोनिआ सब धोएकऽ अगरबत्ती आदि हरदी जतेक होइया बुझलियै आय हँ गहूॅंमके कुटब ओकरा सुखाएब रौदामे ओकरा सूखा कऽ हाथसँ पिसाब चाहे मशीनसँ पिसा कऽ लेने आएब तवोकर पुरी ठकुआ बनायब हँ कुटि लेब पिसैयो पड़त जातामे पीस लेब तऽ पुरी नहा सोनाकऽ पुरी बना लेब नवका वस्त्र पिन्ह लेब अपन राखु